चोडशें म्हाका वेल्त आवट ऑफ वेस्टू कोरपा लायक लायक ओल्ड इज गोल्ड तेशें कोन्न तेशें कोन्न मागी खुंयचें ओल्ड आसा तें तेजें नीव कोरपा म्हाका लायक लायक म्हुगे ओल्ड फेब्रीक बोसू आसल्यार ओल्ड ड्रेसीस वो कुर्ता बासू आसूं तेजें हांव नीव त्याच कोपड्याचें आनी कितें नीव कोतता लायक आनी कितें इन्स्पिरेशन घेयन आनी कितें बोरें कोत्ता सो तें म्हाका घालपा मेयटा आतां मुगे कोणाय कोण आतां म्हाका एक कोणें कुर्ता दिलो आसा तो म्हजेर सोपना बरो दिसना तो कट करून म्हाका आनी दुसरें ड्रेस कोत्तोलें लायक तो म्हाजें सोबता तेशें को ओल्ड कोपड्याचें नीव कोपडे कोत्तां लायक हांयें तेशें कोन्न एकल्या पोस्ट कार्ड्स बीन तेशें कोन्न वेल्त आवट ऑफ वेस्टाची पोस्ट कार्डां बीन कोन्न दिल्यो आहाय लायक मुगे कजनाको दिलो आहाय तेगे हें येवपा काजार येवपा आहा सो तेका दिला हांयें एज ए कार्ड एशें हेजें बड्डे कार्ड सो म्हाका आनी ऑर्डरी येवपा जाय म्हूण हांयें फ्रेंडा बासू कोन्न दिल्याय एशें कोन्न आनी हांयें इस्टा इस्टाग्रॅमाचे बसून तेशें कोन्न घायलो आहा हांयें तेशें को पोस्ट कार्ड्स बी कोरून म्हाका जायते तेशे को फिडबॅक्स बी मेवल्याय कमेंट्स बी येयल्याय बोरें कोतता आनी कितें कोत्तां कोन्न मागीर हांयें तेजें अमावंट बसून घायला हांव कितें कितें कोतता बट चोडशें हांव वेल्थ आवट ऑफ वेस्टाचें कोत्तां कित्याक तितून चोड कांय अर्नींग बीन एशें कोन्न चोड स्पँडींग ऑफ मनी कोरपा जायना म्हणल्या स्पँड एशें कोन्न कोरपा जायना सो हांव म्हाका किद्या एशें को लायक कित्या एशें कोन्न कोतता हांव तें चोड एशें कोन्न म्हाका चोड लायक तें वेल्थ आवट ऑफ वेस्ट कोरपा आनी इफ आतां जोरी तोर हांयें भायलें रेडीमेड कांय हाडलें तेका कांय वेल्यू आसना पय ते बेश्टें प्रिंटेड केलो आसता सो आतां हांयें वेल्त आवट ऑफ वेस्टा केलां एशें कोन्न म्हाका कितें एशें कोन्न तितू एशें कोन्न वेल्यू एसो आसा न्हू आपणागे ओन क्रिएटिविटी घालून कोत्तां तेंच कार्ड लोका चोड लायक जातोलें आनी तितून कांय चोड कांय हें आसपाना स्पँडींग लायक प्रिंटेड बीन कोत्तां तें सो म्हाका तें लायक